रह गया खाना के बात खाना को जब हम ऑर्डर किए तो उसको ये खाना ठंडे भेज दिए और जब हम फोन किए तो बोले क्या हम बोले ठंडा खाना भेज दिए ऐसे थोड़ी होता है जो पैसे दिए हैं फ्री में आप थोड़ी दिए हैं अब जैसे रोटी सब्जी हो गया तो रोटी सब्जी में आप चावल हो गया चावल दाल हो गए तो आपको ठंडे तो बोले गरम है बासी टाइप का खाना लगता है और गरम टाइप को खाना नहीं है तो इसलिए आपको जो है ऐसे में थोड़ी चलेगा सब अपना खाना ले जाइए खाना बोले ठंडा है ठंडा होने के कारण आपको मेरो डाटा खत्म हो जाए हो होने वाले हैं तो ऐसे में अपना खाना रिटर्न दूसरा कीजिए दूसरा करने के बाद आपको जो है सही सही आपको जितना खाना है आप सही भेजिएगा उतना खाना आप आपको आगे बेहतरीन बढ़िया होगा अब ठंडा खाना भेजिएगा तो अपना नुकसान भी होगा खाना महक रहा बासी के जैसे लग रहा था आपको पैसे दिए कि वो ही जो फ्री में थोड़ी आप दिए हैं जो आप ठंडे खाना भेज देते हैं अपना जो डिलीवरी आते हैं उसको अपना भेजिए खाना ले जाएँगे और क्या ये खाना बासी जैसे टाइप का लगता है खाना बदबू दे रहा है ऐसा कीजिएगा तो आपका बायोडाटा खराब हो जाएगा